बिहारके भूगोल आ आबादी वितरणकेँ हम दू तरहसँ बाँटि सकैत छी एकटा जे एहिठाम बहुतायत क्षेत्र छै ओ बाढ़िके क्षेत्र छै आ दोसर बिना बाढ़िके क्षेत्र छै बिना बाढ़िके क्षेत्रमे किछु जिला छथिन लेकिन बेसीतर बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र छथिन बाढ़ि प्रभावित इलाकामे जे चारि मास होइत छै ओ जिन्दगी बड़ा कठिन होइत छै ओहिसँ जनजीवन तऽ प्रभावित होइते छै ओहि समयमे बाढ़ि प्रभावित क्षेत्रसँ लोक पलायन कए कऽ उँचका स्थलपर जे जाइत छथिन तऽ ओ आबादी धीरे धीरे माइग्रेट करैत छथि इएह भेलए जेकि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्रमे प्राचीन शहरकेँ तकबामे इतिहासकारोकेँ कठिनाइ भऽ रहल छनि शहरी क्षेत्र जे छै ओहिपर लोड बेसी बढ़ि रहल छै आबादीके ओकर घनत्व बढ़ि रहल छै किआक तऽ बाढ़ि प्रभावित क्षेत्रके लोक जे छथिन से शहरी इलाकामे बेसीतर घर बना कऽ रहैत छथिन बाढ़ि प्रभावित क्षेत्रसँ पलायन करैत छथिन एहिसँ बहुत तरहके शहरी क्षेत्रमे भी प्रभाव पड़ैत छै दुष्प्रभावे कहल जाय ओकरा किआक तऽ आबादीके लोड बढ़तै तऽ ओकर समस्या अपन बढ़ि जेतै जे बिना बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र छै ओहिमे जे उत्पादन छै या इण्डस्ट्री छै ओहि हिसाबसँ शहरके विकास सम्भव छै हम जे शहरी आबादी छै ओ सभसँ पहिले रोजगार रोटीके तलाश करैत छै जाहिठाम भेटतै ताहिठाम लोक बेसी स्थापित होइत छथिन आ जाहि शहरमे बेसी रोजगारक़े सम्भवना छै ओकर घनत्व बेसी बनैत छै